माने पंहिंजे बाबा जीअ जे फ़ोटूअ खे ॾिसी करे तइ कयो वियो की मूंखे हाणे पंहिंजे बाबा जीअ जो फ़ोटो ठाहिणो आहे मूंखे पंहिंजे बाबा जीअ जो फ़ोटो ठाहीनि जाम पसंदि आहे ऐं झूलेलाल भॻिवान जी तस्वीर ठाहिण बि जाम पसंदि आहे मुंहिंजी ड्राईंग सिखण जी सभिनि खां ख़ासि वजह मुंहिंजे बाबा जीअ जो फ़ोटो ठाहिणु आहे लेकिन जेॾीमहिल मां किथे ॿाहिरि वेंदी आहियां त मूंखे वहंदा झरना नया नया घर ऐं उगंदो सूरज डुबंदो सूरज इहे सभु ठाहिणु जाम पसंदि आहे मूंखे ड्राईंग करणु ॾाढी वणंदी आहे इन लाइ मां नयूं नयूं चीजूं ठाहींदी रहंदी आहियां